حکومت دیہی علاقوں میں تعلیم کے لیے کافی کچھ کرایا ہے اس نے یونیفام فری کرایا ہے کھانے فری کرے ہیں تاکہ بچے متاثر ہو کے پڑھنے کے لیے آئیں کتابیں فری کری ہیں اس نے تاکہ بچے آئیں لیکن پھر بھی ماں باپ کے اندر کچھ کمی ہے کچھ جہالت بھی ہے تاکہ وہ چاہتے نہیں کہ بچے جائیں دیہی علاقے میں پڑھنے اسکول جائیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ جتنے میں پڑھنے جائیں گے اتنے میں کچھ کما کے لائیں گے گھر کی روزی روٹی چلے گی سوچ یہ کچھ علم نہیں ہے ان کو جہالت ہے ویسے سرکار سرکار کافی یہ یہ لے کر کوشش کر رہی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور دیش کے حالات کو بدلنے میں اپنی بدلنے میں اپنا کنٹربیوشن دیں بہت سے جگہ ایسے ایسے بھی ہیں کہ وہ یونیفام فری ہیں کھانا فری ہے اور کنوینیس فری ہے اسکول فی فری ہے پھر بھی بچے کچھ بچے آتے ہیں جن کے ماں باپ کچھ سمجھدار ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کچھ کچھ پیرینٹس ایسے بھی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ پڑھنے سے کیا ہی ہوگا وہ کچھ پیسے کما کے لائیں گے جس سے گھر کی روزی روٹی چلے گی اسی طرح باہر کے بچیوں کو بھیجتے نہیں ہیں باہر پڑھنے کے لیے اور اپنے اپنے تف اپنے تر ہی محدود کر کے رکھ لیتے ہیں